جی سر جی گڈ مارننگ جی جی میں موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں جی جی جی جی ہو جائے گا موائل ٹھیک ہو جائے گا جی جی وہ بھی مل جائے گا ٹیمپرڈ گلاس بھی آپ کا مل جائے گا جی ہمارے پر ہمارے پاس مختلف قسم کے ہیں سو روپے کا کا بھی ہے ڈھائی سو کا بھی ہے دو سو کا بھی ہے اور پانچ سو تک کا بھی ہے آپ کو کس قسم کا یعنی کس اعتبار سے آپ کو وہ چاہیے ہوگا جی جی مل جائے گا وہ تو آپ کے حساب سے آپ جو بھی ڈلوانا چاہیں گے وہی مل جائے گا جی جی ہمارا شاپ دیوبند میں دارالعلوم وقف کے پاس ہے جی جی وہ تو میں آپ میرے پاس آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا میں اس کو دیکھ کر ہی بتاؤں گا کہ اس میں کیا خرابی ہے کیا نہیں اسی کے اعتبار سے آپ کو پھر قیمت بتائی جائے گی میں ویسے آپ کو نہیں بتا سکتا جی جی میں اس کو دیکھوں گا کھول کر دیکھوں گا اس کو میں اس میں کیا دقت ہے کیا پریشانی ہے جو بھی اس میں دقت اور پریشانی ہوگی یعنی جس چیز کی بھی اس میں کمی ہوگی میں اسی کے اعتبار سے آپ کو پیسے بتا دوں گا نہیں اصل میں وہ ایسے نہیں بتائی جائے گی نا وہ کس قیمت کا ہے مطلب کیا اس میں ڈلنا ہے کیا نہیں کیا چیز خراب ہے وہ اسی کے اعتبار سے بتائی جائے گی جی جی ہمارے شاپ پہ تو آجائیے آپ موائل شاپ پہ آ جائیے آپ وہیں بات کریں گے جی جی جی جی آجائیے گا آپ ٹھیک جی جی تھینک یو سو مچ